हैलो दिक्खो हां मिगी इत्थे जाना कन्नै रेलवे स्टेशन ते मिगी आटो लोड़दा जां कोई गड्डी लोड़दी दिक्खी लैओ ऐ ते कन्नै नेईं इत्थें कोई कोई दो त्रै किलो मीटर दूर जाना ज्यादा नी जाना मेरे कोल समान ऐ इयां आ'ऊं पैदल बी चली जंदी ब समान ऐ ते मिगी लोड़दी गड्डी तां करियै दिक्खी लैओ आं तुस एह् ते प्लीज किश करो मेरे इत्थे घर ऐ एह् इत्थै मंदर ऐ एह् पांडुएं दा मंदर एह्दे पिच्छें घर ऐ मेरा ते इत्थे तुस गड्डी पजाई छोड़ो ते दिक्खी लैएओ फ्ही जिन्ने पैसे होंगे आ'ऊं तुसेंगी देई टकाह्गी